नहि सुनैत छी अहाँकेँ गाछीमे बिक्री चलैया केना दै छियै तऽ केना गाछ दै छियै मालदह आमके है कि कृष्णभोगके हय कि कलकतिआके हइ हँ बोलु ने हमरा मालदहोके लेबेके हइ कलकतिओके लेबैके है केना बेचैत छियै तऽ हमरा सभकेँ बिक्री होइत छै साठि पचास आओर अहाँ कहैत छियै डेढ़ सए नहि पचास रुपैयए दिअ बुझली पचास रुपैए दिअ

लीचीके गाछी कतेकमे दै छियै नहि तीन सए मे नहि बिकैत छै दू सए मे दियौ हँ अबैत छी देखैत छी फूल ओलके गाछ बिकाइ यऽ सभ चीज दिअउ हमरा कोन कोन फूल है कोन कोन है तऽ हमरा सभ फूल दियौ केना बेचैत छियै सेहो बताउ नहि ओतेकमे नहि दियौ फूलके पेड़ बिकैत छै बीस रुपैआ फूलके पेड़ बिकैत छै दश रुपैए आ अहाँ कहैत छियै साठि रुपैआ सत्तरि रुपैए एतेकमे फूलके पेड़ नहि बिकैत छै दश रुपैआ बीस रुपैआमे इतनेमे बिकैत छै हँ हइ ने जमाना तऽ आब फूल महग नहि बिकाइत छै पहिलका जमाना गेलै नहि आब नहि फूलके पेड़ महग सभटा अब पहिलका जुग नहि है आबके जुग एलै हँ तऽ ठीक है हँ अबैत छी देखैत छी ठीक है हँ